पैह्लें हस्पतालें च हून हस्पतालें च बड़ा फर्क होई गेदा ऐ पैह्लें ते कुछ बी नेईं है हा अजकल्ला दे बच्चे जेह्ड़े पढ़े लिखे दे अडवांस होए दे न हून ओह् शैल बोल्ली सकदे न मी पत्थरी ही में अपने हास्पटिल जाना हा उत्थै चैक्कअप कराया अलट्रासाउंड पैह्लें हैनी हे होंदे ऐ ही में जम्मू गेई अलट्रासांउड करान अस में गरीब फैमली दी आं इन्नै पैसे नेईं होंदे साढ़े कोल ते असें कुत्थूं लैने होंदे इन्नै पैसे मतलब टैस्ट टूस्ट कराने वास्तै में शैह्र गेई उत्थै टैस्ट टूस्ट कराया अलट्रासाउंड कराई मतलब दिक्खेआ ते इन्नै मेरे कोई ज्हार रपेआ लग्गी गेआ अगर जेह्ड़े गरीब ऐ बचैरा ओह् कुत्थूं ज्हार रपेआ देई सकदा ऐ में ते ज्हार रपेआ देई नेईं सकदी ऐ फिर बी बमार ही ते गेई हून बच्चे थुआढ़े बोलदे न हून इत्थै हास्पिटल ऐ डरदे बी हैन इत्थै सारियां मशीनां आई गेदियां सिटी स्कैन बी करदे न ते अलट्रासांउड बी करदे बल्ड टैस्ट बी करदे सब कुछ करदे न पैह्ले ते कुछ बी निं ऐ हा क्यूंकि हून डरदे न हून बच्चे जेह्ड़े न अजकल्लै दे पढ़े लिखे न ओह् बोलदे न हून साढ़े इत्थै सिटी स्कैन आह्ली मशीन आई गेदी ऐ अलट्रासांउड बी आई गेदी ऐ होर सब कुछ आई गेदा ऐ ते इक बारी केह् होएआ मी बड़ी दर्द होआ दी ही बड़ी दर्द होआ दी ही में इन्नी रोआं इन्नी रोआं राती आक्खां में मरी चली आं मरी चली आं सारे आखन इद्धर अस्पताल ते कुछ है निं ऐ हून केह् करना फिर केह् कीता इत्थूं गड्डी कीती गड्डी करियै फिर मी हस्पताल लेता उत्थै गै चैक अप कराया दिक्खेआ उ'नें आखेआ तुसें ते स्टोन न स्टोन न फिर उत्थै मेरा लाज कराया में इन्नै पैसे लग्गी गे इन्नै पैसे कुत्थूं लैने हे चुक्की चक्कियै लेइयै गेई क्यूंकि गरीब ही में अस इन्नै अमीर निं ऐ हे हून एह् है कि जेह्ड़ा गरीब बंदा बी है ओह् इत्थै मतलब ओह् करी सकदा अपना करी सकदा भाई इलाज कराई सकदा सब कुछ करी सकदा ऐ अस परमंडल रौह्ने आं परमंडल हास्पटिल ऐ बड़ा साफ सुथरा हास्पिटल ऐ बैड्ड लग्गी गेदे इत्थै इत्थै डलीबरियां बी होंदियां न हून सब कुछ होंदा पैह्लें कुछ निं ही होंदा ऐ हा पर हून ते सब कुछ होंदा ऐ